اللہ تعالیٰ کی بنائے بنایا ہوا پانی ایک ایسی واحد چیز ہے جس کا ہر جگہ جگہ استعمال ہے

اپنے آپ کو صاف رکھنا ہو پاک رکھنا ہو تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے استنجا ہوگیا وضو ہوگیا نہانا ہوگیا کھانا بنانا یہاں تک کہ کھانا کھانا بنانا تک کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے بارش ہوتی ہے بارش کا پانی مفید ہوتا ہے جس کے جس کے وجہ سے جو کھیت ہوتے ہیں جو پھل اناج ہوتا ہے وہ اگتا ہے اور سمندر اور جب سمندر میں ندی میں جو بارش کا پانی ہوتا ہے آتا ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے مچھلیوں کے لیے جو پانی جو جانور پانی میں رہتے ہیں اور اس پانی کا ہم بھی استعمال کرتے ہیں کافی کچھ چیز صاف کرنی ہو اس کے لیے بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے ہر جگہ جگہ پانی کا استعمال ہوتا ہے